हाँ बोला बोलिए बउआ आपको का पसंद है किरकेट किरकिटे में दिल लगता है आपको और खेल नहीं खेल सकते हैं खेल तो बहुत है हाँ होता है बच्चे लोग हाँ हाँ होता है हॉकी क्रिकेट खेलता है बच्चा लोग बहुत बच्चा लोग खेल रहा है नहीं वह सब गिराउन्ड ओराउन्ड नहीं है बच्चा लोग खेत में खेलता है गासी में खेलता है झूला दरवाज़ा दरवाज़ा पर खेलता है

हाँ नहीं यह सब फसिलिटी नहीं है इधर उधर झूला दरवाज़ा पा खेल लेता है खेल लेता है खाली पेट रहता है तौ किरकेट भी खेल लेता है और का खेलेगा गेंद बैट खेलता है किरकिट खेलता है हॉकी खेलता है और और क्या खेलेगा देहात में ऐसे खेल खेलता है मोबाइल से बच्चा लोग ठीक है रख